जय झूलेलाल पहिरें त केॾी रसोईअ लाइ कठीनाई थींदी हुई बासणनि जी अलॻि अलॻि माना सिपरीअ में ठाहिणो तईअ में ठाहिणो ऐं सुकी भाॼी थोरी ठाहिणी हुजे तरियल त उहा तईअ में ऐं थोरी आलेरी लाग वारी भाॼी उहा सिपरीअ में ऐं हाणे त सभु सहुलाइयूं निकितियूं आहिनि कुकर में फटाफट थी थो वञे ऐं घणेई तरह जियूं भाॼियूं काई कुकर में थी ठहे काई तईअ में बि ठहे थी ऐं काई माइक्रो में बि ठाहे थी सघिजे ओवन में इहो सैंडविच वग़ैरह ॾाढो कुझु हाणे त सहुलियतूं निकितियूं आहिनि त सभु हुन में हाणे फटाफट ठही तो वञे ऐं बासण बि घटि ई था निकिरनि अॻिए बासण बि केतिरा निकिरंदा हुआ हाणे कढणु वारा बासण हाणे बि घणेई कढनि था अहिड़ी काई ॻाल्हि कान्हे पर हाणे जेतिरो थी सघंदो आहे असीं शॉटकट में बासण कढंदा आहियूं ऐं सभु सुठो मतिलबु थी विया सभु सुठो सुठो जल्दी जल्दी थी वेंदो आहे ऐं लाइट ते बि कुकर निकिता आहिनि ऐं लाइट ते चांहि ठाहिण जो बि निकितो आहे किटली हुन में बि चांहि ठाहिजे थी सभु सुठो सुठो निकितो आहे ऐं इन लाइ ॿियों मां छा चवां हाणे कर सकते और उन में माना बासण जो बि उपयोग घटि ई थो थे ऐं जेतिरो थी सघे थो असीं कयूं था शॉटकट में